اودھ بھاشا بھارت اوڑیا پرانت میں بولی جانے والی بھاشا ہے یہ بھاشا یہاں کے راجیہ سرکار کی راج بھاشا بھی ہے بھاشائی پریوار کے طور پر اوڑیا ایک آدھ بھاشا ہے ہریانوی بھاشا پنجاب میں بولی جاتی ہے جو کہ سُننے میں بہت اچھی لگتی ہے ہندی سے سیندھانک روپ سے بھارت کی راشٹر بھاشا اور بھاشا کی سب سے ادھک بولی اور سمجھی جانے والی بھاشا ہے ہندی بھارت کی راشٹر بھاشا ہے کیونکہ سویدھان میں کسی بھی بھاشا کو ایسا درجہ نہیں دیا گیا ہے ایتھنولوک کے انوسار ہندی وشو کی تیسری سب سے ادھک بولے جانے والی بھاشا ہے اُردو زبان بہت سیدھی زبان اور سادھا زبان ہے اُردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو بہت پُرانے اور سے چلی آ رہی ہے بہت سارے لوگ کو یہ زبان بہت پسند آتی ہے وہ کہ اُس کا بولنا بہت آسان ہوتا ہے اِس کا سمجھنا بھی بہت آسان ہوتا ہے جو اُردو زبان نہیں جانتے وہ بھی اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں